गिहर खंडु माखी मिस्री चौथो माजून मिठो लोलो लॾूं बेसण जा लॾूं बूंदीअ जा लॾूं मिठी बूंदी सीरो ॿाट जो सीरो सूजीअ जो सीरो मिठो भत सिङर जी मिठाई खीरिणी